میں روزگار کمانے کے لئے نوکری کرتا ہوں اور نوکری کرنے کے لئے پہلے میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی پہلے میں نے ٹویلتھ کمپلیٹ کی پھر گریجویشن پھر ایم اے اس کی بیس پہ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی اور میں اب اچھے سے اپنا روزگار کما رہا ہوں اپنے گھر کا خرچہ اچھے سے کر رہا ہوں